नमस्ते दीदी हम लखनऊ आए हुए हैं लखनऊ में घूमना चाहते हैं तो लखनऊ में कौन कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर घूमने में अच्छा लगेगा वह हमको

जी यहाँ जाने आने का किराया भाड़ा कितना क्या होगा रहने की व्यवस्था क्या हैं वह हमको ज़रा सब चार्ज आप आपका चार्ज है कितना क्या बताइए आप पाँच सात लोग हैं अरे इतना तो बहुत है इतना कैसे हो पाएगा सब कहीं घूमने जाना है इतना बजट भी होना चाहिए ना इतना कैसे दे पाएँगे

यहाँ लखनऊ इमामबाड़ा जाने में या यहाँ का साधन क्या रहेगा वहाँ पहुँचने का

कम से कम लगाइएगा आप थोड़ा समझ लीजिएगा थोड़ा बहुत हो जाए क्योंकि कई जगह जाना आना है तो अडजेस्ट कर लीजिएगा आप भी जी वहाँ रहने की व्यवस्था और खाने पीने की हो जाएगी

अच्छा फिर हम सब लोगों से बात करते हैं और यही बात करके उसके बाद में हम बताएँगे हमको कहाँ जाना है पहले कहाँ घूमने टहलने

जी जी ओके ठीक नमस्ते